साक्षी साताडेकर स्नेहल नायक किर्ती मामलेकर आयुशी नायक दुर्गेश किंजा वाडेकर रुपेश कोहली सुहानी जैस्वार काजल गोतम गायत्री हिंजा वाडेकर सुरज साताडेकर जुने शिरगांवकर चंद्रकला गांवकर दाजी सालकर दत्त प्रसाद शिरगांवकर सुरज नायक प्रिया मदार दिपिका पादुकोण रणवीर सिंग किर्तीदास मामलेकर गुरूदास देसाय श्रध्दा खांदोळकर दिया नायक लता मंगेशकर लता सालगांवकर विश्वजीत राणे दामोदर मावजो डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवान सावंत सुदाकर नायक पुराणंद च्यारी विराट कोहली वर्षा उसगांवकर सचीन तिचकुले सुप्रिया नायक सुप्रजा मांडोळकर गौतमी दसाय राजदीप नायक शुभम नायक मनोहर परिकर साईश नायक डॉक्टर कोस्मा फ्रेंडांडीस डॉक्टर जयंती नायक